मां नंढिपुण खां ई थोरी घणी ड्रॉइंग कंदी हुयमि जीअं जीअं वॾी थींदी वयमि त मुंहिंजी ड्रॉइंग सुठी थींदी वयी जीअं पढ़ाई कंदा हुयासीं स्कूल में त जीअं डायग्राम ठाहिणु बायलॉजी जा डायग्राम ठाहिणु ह्यूमन जा हार्ट जा ब्रेन जा इहे सभु करण में ॾाढो मुंहिंजो सुठो हथ थी वियो त धीरे धीरे करे मुंहिंजी डॉइंग सुठी थी वयी हुई और त पंहिंजो इंट्रेस्ट बि जगी वियो कि मूंखे इन्हीअ कम में सुठो लॻे थो पियो तथा मां मेघराज ओधनदास तलरेजा सां काफ़ी इंस्पायर्ड हुयमि उन्ही जी मां आर्ट ॾिठी उन्ही जी आर्ट इलाही सुठी और उन्हनि जे बारे में पतो पयो त पतो पयो कि इन्हनि सिंधियुनि जी बारे में ॾाढो सुठो कमु कयो अथनि तथा टीह किताब बि लिखियूं अथनि जेकि सिंधी में आहिनि और इन्हनि जो कमु पेंटिंग तथा केलीग्राफ़ी में इलाही सुठो रहियो अथनि त इहे मुंहिंजे इंस्पिरेशन रहियूं आहिनि इन्हनि खे ॾिसी करे असां अॻिते वधूं था पिया